हँ तऽ हमरा गाँवमे जे छै दुर्गा मन्दिर काली मन्दिर बाबा बजरंगबलीके आओर जे छै मन्दिर बनायल छै ओहिमे मेला लागै छै मेला भी लागै छै बजरंगबलीमे माय भगबतीमे आओर काली महरानीमे दुर्गा महरानीमे आओर जे छै भबन छै तऽ भबनमे रहै छै आओर लोक सब अपना अपना घर बना कऽ सब छै जे ककरो टीना घर बना लै छियै खरके घर बना लै छियै तेकरबाद जे छै मकान लए लै छियै तऽ वएह खपरा भी छै इसब बनए कऽ हमसब रहै छी तऽ ओहिमे रहै छी तऽ वएह एहिमे रहि कऽ तब हम जाइ छी पूजा करै लए दुर्गा महरानीके भगबत्ती माय के बाबा बजरंगबलीके माय कालीके बाबा भोलेके सबके पूजा करै छी माँके पूजा करि कऽ हम घर आबै छी अपना घरपर रहै छी सँग मे तऽ हर चीजके बनाएल छै ओहिमे रहै छी तब जे जे छी ओतए अनेक अनेकके मेला लागै छै अनेक अनेकके मन्दिर छै सबके अलग अलग पूजा आब होइ छै पूजा करैके बाद बिष्णु भगबान छै कृष्ण जी छै माँ सरस्वती छै हलुमान जी छै माँ दुर्गा छै काली छै भगबती छै सबके पूजा करै छियै आ सबके मन्दिर बनायल छै सालमे एक बेर कऽ मेला लागै छै बहुत सी गाँवके लोग जाइ छै देखै लए जाइ छै तऽ सबके देखै छियै तऽ देखैके बाद मेलामे किछु कमाइ तमाइ पैसा होइ छै बाल बच्चा सबके देखबए पड़ै छै सबकिछु जे सब जाइ छै ओहाँ सए देखै छै अपन अपन की बढ़िऑं मेला लागलै कि नहि हर जगह जाइ छियै देखै मन्दिरपर मन्दिरपर पूजा होइ छै हर चीजके ओही मेलामे सबके मर मिठाइ कीन कए चढ़ाबै छियै तऽ सब परिवार मिलके जाइ छियै तऽ जाइके बाद जे छै अपना अपना प्रणाम कए कऽ फेर घर आबै छियै घर आबैके बाद जे छै तऽ अपना अपना घरमे खाना थोकबारा बनए बनए सबके लोग खाइ छै हमरा जे प्रसादी मिलै छै लए कऽ आ हमलोग जे चढ़बै छियै ओ प्रसादी सबके देल जाइ छै बाँटल जाइ छै तब बाँटैके बाद जे छै सब गोटे बाल बच्चा घरके लोग छै जतेक लोग अयलै सबके देल जाइ छै प्रसादी लए लऽ प्रसादी लए लऽ एहि लए कऽ देल जाइ छै तऽ हमरा आरके ओकर मानै छियै हूँ सब देबताके तऽ तब सब ओकरो पूजा कए रहल छियै हमरा आरके सबकिछुके मन्दिर छै

ओतना जे छै ने हमरा सब पूजा करैलए नहि चुकै छियै पहुँच जाइ छियै हमरा लग पैसा नहि रहै छै तऽ ककरो सए लेलो जाइ छै पैँचो लए लेलहुॅं या नहि तऽ किछु ब्याजपर भी लए लै छियै मेलामे नहि मानै छै कोइ मर मेहमान बहुत से आबै छै सबके मेन्टन करए पड़ै छै हर चीज करऽ पड़ै छै तेॅं लए कऽ हमरा कन मेला देखनाइ जरूरी छै तऽ महजिद भी रहै छै तऽ ओहि मुसलमानके छियै हिन्दूके तऽ नहि छियै महजिदमे मुसलमान अपन कुरान पढ़ै छै पूजा करै छै हमराके हिन्दू छियै तऽ हिन्दूके पालनके मन्दिर बनल छै ओहिमे पूजा पाठ करै छियै ओहीमे हमरा आरके लागल छियै करै छियै ओहि लए कऽ ककरो सऽ हमरा आरके आयत नहि करियै सब एक समान छियै सब एक समाजके लोक छियै समाजमे जे केओ सबके अपन अपन पूजा कए रहल छै आ करै छियै अलग अलग कोनो बात नै छै